ہیلو وعلیکم السلام جی بھائی رمضان صاحب بول رہے ہیں ٹور اینڈ ٹریول سے جی مجھے اصل میں میں پٹنہ سے سیمانچل آ رہا ہوں مجھے گھومنا ہے سیمانچل تو مجھے کسی نے آپ کا نمبر پرووائیڈ کیا ہے تو وہ آپ سے جانکاری لینی ہے کہ کہ آپ کیسی سہولیات مجھے دے سکتے ہیں تو وہاں پر ہوٹل کا کیا کرایہ رہے گا اور کیا کون سی گاڑی رہے گی آپ کے پاس جس ایریے میں ہم گھومیں گے پچاس ہزار روپیہ تو ہم لوگ پانچ لوگ ہیں تو اس کے مطلب ڈھائی لاکھ روپئے لگے گا تین دن کا جی بہت مہنگا کرایہ ہے کہ کچھ کم کریے گا اس میں اچھا کون کون سی گاڑیاں ہوں گی آپ کے پاس کون کون سی گاڑیاں ہوں گی آپ کے پاس اچھا اچھا اور ہوٹل کیسا آپ کو آپ کا ہوٹل کیسا ہوگا اچھا فائو اسٹار سہولیات آپ کے یہاں میسر ہوں گی اچھا تو آپ مجھے کن کن مقامات پر گھمائیں گے میں اس کے علاوہ وہاں کے قلعے ہیں اور اچھا اور اس کے اچھا اچھا لیکن آپ نے کرایہ کافی زیادہ بتا رہے ہیں اس کے لیے کچھ کم کیجیے تو کتنا کم کر سکتے ہیں آپ اس میں چالیس ہزار روپے کر دیں گے باقی کچھ باتیں اور ہیں جن کو میں آ کے کروں گا لیکن آپ کرایہ کم کر کے بتائیے گا مجھے اور اس کو کم کر کے رکھیے گا باقی میں باقی باتیں جو ہیں تفصیل سے میں آ کے آپ کے آفس میں کروں گا اس اس سلسلے میں ٹھیک ہے میں آتا ہوں اور میں آپ سے رابطہ کروں گا اوکے ٹھیک ہے السلام علیکم